ہاں میں نے ویسے تو میں زیادہ تر انڈین کوزنس ہی بناتی ہوں لیکن میری جو بڑی بہن ہیں وہ اکثر وہ باہر رہ چکی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کچھ الگ الگ کے قسم کے سلاد یا پھر پاستا یا پھر پیتزا وغیرہ بتاتی رہتی ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا کھاتی ہیں اور بچوں کو بھی تھوڑا سا الگ الگ کچھ عجیب عجیب سے نام ناموں کی جو ڈشیز ہیں وہ لے لیتے ہیں جب ان کی خالہ سے ملاقات ہوتی ہے تو تو اکثر وہ جب اپنی خالہ سے مل کے آتے ہیں تو چیزوں کی نام نوٹ کر کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو وہ بول رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ بچے ضد کرتے ہیں کہ جو بت بتایا تھا انہوں نے ابھی وہ بنائیں تو پھر میں اپنی بہن سے پوچھ کے اس کی بات کر کے ان سے اس کی ریسپی لیتی ہوں جیسے کہ وائٹ سوس پاستا ریڈ سوس پاستا یہ سب مجھے میری بہن نے سکھایا اور اچھی طرح سے پیزا کیسے بیک ہوتا ہے یا کچھ ایک دم بہت کم وقت میں یا بہت زیادہ مہنگے سامان استعمال کیے بغیر جو ہے تو بنانا بریڈ یا پھر اورینج کیک کیسے بنانا ہے تو یہ سب میں نے اپنی بہن سے سیکھا ہے جوکہ یہ ایسی چیزیں جو کچھ نارمل کھانے تو نا نارمل کھانے نہیں لیکن کچھ بیکنگ وغیرہ کی جو چیزیں ہیں جو میری بہن بہت اچھا اچھا بناتی ہے یا پھر اس کے علاوہ وہ اکثر سلاد وغیرہ کھانا پسند کرتی ہیں تو وہ بھی سلاد یا پھر رائتے کی کچھ ایسی ریسپیز انہوں نے اپنی بتائی جوکہ میرے بچوں کو بہت پسند آئی مطلب جوکہ بچے زیادہ سلاد اسپیشلی میری بیٹی تو زیادہ پسند نہیں کرتی لیکن وہ کچھ کیونکہ الگ سے نام ہیں وہ خالہ کھاتی رہتی ہیں اس لیے اسے بھی یہ کھانا ہوتا ہے تو لیکن وہ مجھے پرسنلی بھی پسند آیا اور مجھے بہت نیوٹریشیس بھی لگا کہ ہاں مطلب یہ گرین ویجٹیبل بچے شوق سے بغیر کسی یعنی زبردستی کیے ہوئے خود نارمل فوڈ میں اس یہ کر کے اور کھا لے رہے ہیں تو میں اپنی بہن جیسے میں نے کچھ تبولا یا ہموس یہ یہ چیزیں میں اپنی بہن سے سیکھا اور پھر یہ چیزیں بنائی گھر میں اور انہیں پسند بھی آئی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے ٹرائی کی اور پھر وہ اچھی بھی اچھی بھی بنی